ले औरत लोग का जो परम्परा है वो लोग सारी जो है ब्लाउज साया ये लोग पहनते हैं जो पुरनिया है वो धोती और कुर्ता गमछा रखते हैं बाल बच्चा हुआ तो सॉट पैंट हुआ जींस हुआ टी सट हुआ गर्मी में ही न हाप पैंट पहना गंजी पहना उसके बाद ये पबनी त्यौहार होता है उस समय बुजुर्ग लोग पहनते हैं धोती पीला और पीला कुर्ता पीला गमछा और औरत लोग भी भी हुए कितना ही दो सूट सलवार नया पर्व त्यौहार में और लड़की लोग भी पहनते हैं बाल बच्चा को अगर छोटा मोटा कपड़ा फट गया तो हम सब यहाँ से भी सिलाई कर लेते हैं और जिसको सिलाई आता है उन लोग से भी हम सिलवाते हैं ऐसे मेरा एक घर सिलाई मसीन सीखे हुए रहते हैं तो वो लोग अपना सी भी लेते हैं पवनि त्यौहार हुआ औरते लोग हुआ ते कितना लहंगा पहनते हैं कितना हर तरह का कपड़ा पहनते हैं जो अथी लड़का लोग हुआ जो मन हुआ लाया जींस पहनते हैं सॉट पहनते हैं कुर्ता भी पहनते हैं पैंट भी पहनते हैं उसके बाद अथी करते हैं बूढ़े लोग जो हुए और लेडिस में ओ सूती साड़ी भी पहनते हैं ये हर कलर के हर डिजाईन का भी हम सब पर्व में पहनते हैं कपड़ा लत्ता जो होता है परम्परा आदमी को एथी सूट सलवार भी अथि बच्चे लोग हुआ ओ भी पहनते हैं सिलवा के करते हैं